हूअं त जेके बि योगाऊं आहिनि सभु कंदी आयां मां उए सब लचे शरीर जे लचीलेपन ऐं ताक़त वधाइण में मदद कंदियूं आहिनि पर कुझु ईअं आहिनि गऊमुख आसन चक्रासन सुप्त पदासन सुप्त पादांग गुश्ठासन सुसीर रिदासन अदोमुख श्वास श्वानासन इहे सभु शरीर जे लचीलेपन खे वधाइण में मदद कंदियूं आहिनि